آپ اِس سے بول رہی جی وہ میں مطلب کہ وہ گھومنے آئی تھی وہ میرا فون کھو گیا تھا پانچ دِن پہلے تو میں نے کمپلین بھی کی تھی تو جی میں نے کمپلین بھی کی تھی تو پھر کوئی ہو ہی نہیں رہا تھا اور جو ہے مجھے ایک نمبر سے وہ بلاک کروانا ہے نمبر جی مجھے بلاک کروانا ہے ارے میں مطلب کہ جو ہے یاترا کر رہی تھی ہاں تو اُسی میں میرا فون کھو گیا تھا مجھے پتہ بھی نہیں چلا ارے میں نے سوچا تو تھا پر وہ اب کیا بتائیں اب جو چاہے کھو جائے کوئی بتائے گا تھوڑی نا نہیں سر میں نے پہلے کمپلین کر دی تھی اور پانج دِن ہو گئے ہیں اُس کو وہ فون جی جی

جی ٹھیک ہے جی جی بس میں یاترا کرتے سمے جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تھینک